आज कल बच्चे लोग नए गेम बहुत से खेलते हैं जैसे हमारे ऑनलाइन जमाने में ऑनलाइन गेम चलते हैं अच्छा ऑनलाइन जमाने में हमारे फोन टैबलेट कंप्यूटर ये सब पे ऑनलाइन गेम खेलते हैं जैसे पहला गेम हो गया बहुत पॉपुलर है फ्री फायर पबजी और बहुत सारे गेम होते हैं फ्री फायर में वैसे हम लोग करते हैं कोई भी हुआ उसे किल करना होता है बंदूक से पबजी में भी ऐसा ही होता है कि बीच ग्राउंड पे उतार दिया जाता है और सरबाइव करना होता है लास्ट तक और सारे एनेमी को किल करना होता है एक ही लोग होते हैं और या फोर फ्रेंड होते हैं उसमें चार मेंबर होते हैं तो सारे एनिमी को किल करना होता है बाकी सब एनिमी होता है और ऐसे पबजी में भी यही गेम है वैसे शूटर हो गया जिसमें को फोड़ना होता है ये भी न्यू गेम आ चुका है हमारे ऑनलाइन ज़माने में और दूसरे गेम हैं टेंपल रन इसमें पीछे लगा रहता है भालू उसे टेंपल रन में आगे दौड़ना होता है इंसान को बचना होता है भालू से सरवाइव करना होता है और चौथा गेम हो गया और चौथा गेम हो गया टेंपल रन ही जैसा है सबवे सफ़र जिसमें वो सबवे सफ़र में क्या होता है ट्रेन के पास एक बच्चा जिसका नाम जैक है वो सेंट मारता रहता है मतलब पेंटिंग करते रहता है और पीछे से चोरी करके पेंटिंग गलत काम करते रहता है और पीछे से एक बड़ा सा पुलिस में उसको पीछे से दौड़ता है उसके पीछे तो जैक भागता है आगे तो यही है सबवे सफ़र इसमें सरवाइव करता है जैक लास्ट तक सरवाइव करवाना पड़ता है जैक को यही गेम है सबवे सफ़र इसे नए जमाने में ये ही सब गेम होता है वैसे नए जमाने से अच्छा हम लोग का ओल्ड जमाना था ओल्ड जमाना में हम लोग का हेल्दी गेम था जैसे क्रिकेट हो गया तो हेल्थ के लिए अच्छा था कबड्डी हो गया और बहुत सारा छुपम छुपाई था गेम ओल्ड जमाने में जो हम लोग को हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था जो हम शाम में खेलते थे तो हेल्दी रहना तो ऑनलाइन जमाने का गेम मत खेलिए ओल्ड जमाने का गेम खेलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और स्वस्थ रहिएगा